हमरा सबकेँ बजारके कपड़ासंँ जे छै से नीक जे छै से अहाँकेँ हाथे से बनाएल जे छै से कपड़ा मजबूत लागइए आओर हमसब जे छै से बाजारके जे छै खरीदल कमे पहीरए छी हाथके जे बनाएल बाजारमे हमसब दए छी ओकरे जे छै से विशेषतः हमसब खरीदएके कोशिश करए छी किआकि ओ पहिरयोमे जे छै से मुलायम लागए छै आओर पहिरयोमे जे छै से देहमे नीक लागैत छै गहना सनक लागैत छै बाजारके कपड़ा तऽ बजारे सनक होइत छै बाजारमे तऽ जहिना जे छै से दए छै ओहिके हिसाबसंँ अपना घर पर आनू तऽ फीटिंग करिऔ लेकिन ओ घरके बनाएल कपड़ा यदि बाजारमे दए छै आ ओ हम खरीदए छियै ओ हमरा फेर फीटिंग नहि करबै पड़ै छै एहि लए कऽ हमरा सबकेँ जे छै से घरेके बनाएल कपड़ा स्वेटर बुनल हाथसंँ काटल कपड़ा हाथसंँ सीअल ब्लाउज कोनो भी चीज हमरा सबकेँ घरेके जे छै से नीक लागए छै ओ हमसभ जे छै बाजारमे दए छियै आओर ओ दोसर जे छै से खरीदय छै ओहि कपड़ाके लेकिन रेडीमेड कपड़ा हमसब जे छै से जल्दी नहि खरीदए छी एहि लए कऽ नहि खरीदए छी जे हमरा सबकेँ जे छै सेओ शूट नहि करैए ओ हमरा सबकेँ पसंद से नहि यऽ ओ सब कपड़ामे जे छै से अहाँकेँ कोनो दम से नहि होइत छै कपड़ा एहन नहि बढ़िआँ होइत छै आ लेकिन हाथके बनाएल कपड़ा कपड़ामे जे छै से मजबूति से रहय छै सुंदरता से रहए छै ओ जे छै से अपन आदमीके अपन समाजके जे छै से बनाएल रहए छै ने तऽ बहुत आनंदित लागए छै मुदा लेकिन बजारोके जे छै से फैशन पर जे छै से जे केओ लए छै ओ तऽ लेइते छै लेकिन हमर सबकेँ जे गाँव देहातमे छै से अपने बनाएल कपड़ा अपन जे छै से पहिरैके कोशिश करै छै अपन हाथके कपड़ा जे मोनमे सुख दए छै से रेडीमेड कपड़ा एको रती नहि दए छै ओहि लए कऽ हमसब गाँवमे जे छै से एकदम खुश रहैत छी ओहि कपड़ा लए कऽ हमसब आनंदित रहय छी बाल बच्चासँ लए कऽ सबके हमसब हाथेके बनाएल कपड़ा जे छै से दए छी